भारतमे स्वास्थ्य प्रणाली अच्छा छै एकर तुलना अन्य देश से तनि धीमा छै ओ अमेरिकामे इससे अच्छा अमेरिका अन्य देश भी छै तऽ ओहिसे तनिका धीमा छै हमरा घरके आसपास भी अस्पताल छै सरकारी अस्पताल छै ओहिमे सब चीज बड़ नीक छै इएहे हइ कि तनि लम्बा कतार लागे पड़ै छै ऑपरेटर के बहाली करे पड़तै जे पुर्जा कटै छै ओ तनि धीमा काम करै छै अब अकेला रहै छै अब दू सए अढ़ाइ सए आदमीके पुर्जा कटै छै तऽ ओमे तनि धीरे धीरे काम हो जाइ छै तऽ ओहो थक जाइ छै एहि पर सरकारके तनि ध्यान देवेके चाही डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के बहाली करथिन फेर जाके सब चीज बड़ नीक छै लम्बाकतार लगै छै एहिके कारण तनि परेशानी होइ छै दूर दूर से जे मरीज आबै छै ओ सबकेँ तनि परेशानी झेले पड़ै छै आसपासके आदमीके तऽ एतना परेशानी नऽ होइ छै ओ सब जल्दी जाके अपन लाइन मे खड़ा भए गेल लेकिन दूरके जे आदमी आबै छै ओकरा सबकेँ तनि परेशानी झेलेके पड़ै छै